हाँ अपनी पढ़ाई के समय तो हर किसी का लक्ष्य होता है इसलिए उस समय का मेरा भी लक्ष्य था मैं पढ़ लिखकर कुछ करना चाहती थी कुछ बनना चाहती थी मैंने साइंस के विषय को लेकर थोड़ी सी पढ़ाई की पर मैं ज़्यादा समय तक पढ़ाई नहीं कर पाई कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं कर पाई यदि मेरी पढ़ाई जारी होती तो अब तक मैं जरूर कुछ ना कुछ करके या कुछ ना कुछ बनकर दिखाती इसलिए मेरा अब कोई लक्ष्य नहीं है जब मैं विद्यालय में थी तब मैं एक डॉक्टर या एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी ताकि मैं और मेरे कारण किसी की जिंदगी सुधर जाए या तो जिंदगी अच्छी बन जाए